नमस्ते हाँ बोलिए बोलिए जी हमको तो नक्सा पास कराना है हाँ तो हमको ये मतलब नहीं हमको एरिया बताइए कितनी है नाप के नहीं हैलो लम्बाई चौड़ाई और लम्बाई चौड़ाई अपनी ज़मीन की और क्या क्या बनवाना है मकान कमरे कितने है क्या हाँ हाँ हर कमरे में हाँ हाँ हाँ छह कमरे और वो किचन बाथरूम वगैरह ये तो सब चाहिए और कुछो बैठक का कमरा या हाँ हाँ हाँ वही वही आगे बरामदा पड़ेगा हाँ हाँ लगभग इसमें तीन हज़ार स्क्वायर फुट से कम ज़मीन अगर बढ़ियाँ बनावाओगे हाँ तो तीन हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन हैलो हैलो हैलो ज़मीन हाँ जब तो बहुत अच्छा निकलेगा नहीं तो तीन हज़ार में अच्छा निकलेगा आधी ज़मीन अच्छा अच्छा छह कमरे हाँ और किचन और और हलो बाथरूम अलग आँय अलग सेपरेट अच्छा फिर आगे बेडरूम वगैरह होगा हाँ हाँ हाँ आगे आगे लॉन वगैरह रखोगे हाँ हाँ ठीक है चलो हो जाएगा बिल्कुल नक्सा पास हो जाएगा नक्सा बना देंगे हाँ बोलिए भाई हम तो दस हज़ार से कम नहीं लेंगे फिर क्या कर लें हैं ना बात करना हलो बात तो सुनिए ना बात करना आप कभी भी आ जाएं ठीक है ओके